बिमा दैआबो बेबायदिनो थांनाय बोसोरनियाव बे दै बाना जानानै गुरलाब गुरलाब गुरलाब गुरलाब गुरलाब फेम्फोना जि हाव हाव हाव दम सिंजों सिं खुरनोसै जाल्दाब गोग्लैलांनोसै गोजानाव जरा लाहैनोसै दं माबासेबां न' गंसेनिसिबांखौ जरा लाहैग्रोखायो आरो बेसेबांबा गुवार जाबाय आइ बिमायानो जायगा लानाया ओरै माबाखौ गारबोनानै एसे बोरि खालामनानै गारबोबाय गामि गैयिथिं गामिजोंसो खुरखाफैनानै दा बेबायदिनो स्कुल गथ'फोरखौ फोरोंग्रा स्कुलआबो थांबाय सोरनिबा न' गोजावलांबाय सेरनिबा बोरमा गोजावलांबाय जि जाल्दाम जाल्दाम न' गंसेनि जायगाखौ खननै गाहाम जाल्दाब जाल्दाब खुरखायो सिंजों सिं खुरग्रोनोसै जाल्दाब खोख्लैनोसै एकदम फाखन गिदिंलायो जाल्दाम

गोग्लैयो जि गुरलाब गुरलाब मोसौ सोरनिबा मोसौ थांबाय गोजावलांबाय मोसौखौ बोखांनो ना माल माथा बोथ्रोदनो ना बायदिसिनाखौ बोखारनो बिराद गुवार जायगा लाबाय आरो दा आइ बिमाया नै उसुं खाथियावनो फैथारबाय बे दा आइ बिमाया बन लाइ बोजों बोजोंनि गिदिर गिदिर बिफां लाइफां गोजावबोयो आरो बिदिनो सोरनिबा अमा आरि गोजावबोयो मेगनजों नुहुरनोसै रावबो रैखा खालामनो हाला दाउ एरि गोजावलाङो न' गोजावलाङो आरो बेबायदिनो खुरखानायाथ' बेसेबांबा गुवार गुवार जरा लानोसै जाल्दाम जाल्दाम ए गुबुंले हा एकदम रिजार्भनि बायदिसिना बिफां गिदिर गिदिर दालाय दासाय सिन्थायनो बुद्रुबोयो अबेबा थाबथागोन अबेबा थाबथानाय बिदिनो सिंजों सिं सिं सिं सिं खुरनोसै जाल्दाम गोग्लैनोसै खुरनोसै जाल्दाम गोग्लैलांनोसै आइ बिमायानो बिराद हा हु नस्त' खालामबाय आरो बे दैयानो मानसिखौ फोजोबस्रांनाबो होयो दैयानो मानसिखौ माहाजोनबो खालामो आरो बिदिनो बे दै गेजेराव बायदिसिना थांनायफोरा बिदिनो नांथाबाय आरो एफाग्राब दै बाना एकदम हां हां हां हां मोसौफाख्रि जालायनाय बे दैखौ गथ' गथाय खर' गिदिंलायनाय खाथियाव थानो हालायि सोरबा नायनो थांनायफ्राबो बिदिनो दैजोंनो खाथियाव थानानै बुसोम जादों गोग्लैलांदों आइ बिमायानो बायदिसिना मानसिफ्रा नायनो थांनायफ्राबो बिदिनो सोबा सोरबा खहा जादों बे दैयानो एकदम हा हु न' बां खालामजोब्बाय आरो गोदाव सोराव दा मा खालामनानै जानो हायानो गायग्रा हा न' बां थांजोब्बाय नालाय एखनबा बोरमा अमा बावगोमानोसै खास्लायनो एखनबा बिदिनो मानसियाबो सोमोनांनोसै सोमोनांनानै बिदिनो लरायो बावनोसै मा खालामगोन मा मागोन गोदाव सोराव गाव गावनि सम्फ'थि थांजानाय न' बां थांजानाय मोसौ मोसा थांजानायाव बयबो गोसोआव दुखु थाबाय आरो भगबाना मा खालामदों बेनो जाबाय आरो दा बे दै बानाजों बिराद मानसिफ्रा गोसोआव दुखुबो थाबाय आरो खहा जाजानायनि खर' मेलेमफ्रा सोरबा थिखिबाय सोरबा थिखियासै सरखारा बबेयाव हाफ्राव गहोनो बबाव मानो गैया जेबो दैबानाजोंनो मानसिफ्रा खहा जाबाय अमा दाउ लांजाबाय खुरोबो खुरो मानसि थानायथिंसो खुरो दैयाबो आरो बेबायदिनो दस्राथिं गारबोनोसै दैया मानसि मानसि थानायथिंसो खुरो बे दैया जेरै मानसि थादों बिथिं खुरबाय नालाय मानसि गैयिथिं गारबोबाय गामिथिंसो खुरबाय आरो बे दै बानाया बिराद खुरखायो दैबानायानो आजां गाजां भुटाननि हगार हरोना मायो भुटाननि बान्दो थेनाय दै हगारहरो होन्दोंदां बिदिनो बिराद गिदिर गिदिर दैबाना फैयो